वैसे हमरा बिहारके जे छै स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब छै अइमे लम्बा इन्तजार करैला हेवे छै अइके लेल हम तऽ किछु कऽ नहि सकै छी ऑनलाइन भी करै छै लेकिन ऑनलाइन कयलाके बाद भी लाइन लागेला हेवे छै बिना लाइन बिना लाइनके बिना कोइ भी काज नहि हेवे छै आओर स्वास्थ्य विभागमे की छै एते लूट खसूट छै अते लोगके पेरै छै कि पेरबऽके कारण लोक सब आओर ओइमे जायके चाहै छै कि जते पेरबै छै ओतऽ ओतऽ आओर कतौ नहि जादा पेराय छै लेकिन सरकारी हॉस्पिटलमे गेलाके बाद जादा परेशानी झेलै लेल पड़ै छै अइसँ अहाँके अस्पताल व्यवस्थाके सुधारके लेल हम तऽ इएह कऽ सकै छी कि जते नीकसँ नीक डॉक्टर हए ओ वहां डॉक्टरके व्यवस्था देल जाइ ओतऽ नर्सके ए एन एम के व्यवस्था देल जाइ जैसँ आओर लोकके कठिनाइ नहि होय हेवेके चाही जे गरीब छै या कोइ अमीर छै सबके एक बराबरसँ देखऽके चाही आओर सबके एक बराबरसँ बुझऽके चाही